कहिए क्या समाचार है

मेरे पंचायत में अधिकतर हरिजन का पोपुलेशन अधिक है और यहाँ थोड़ा एक्शन लेकर के नेता लीडर लोग जाति पाति का भेद भाव समाज में भोट अरजने के लिए एकत्रित करने के लिए कुछ फूट डालते दिए हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम लोग सब मिलजुल कर के ये समाज में रहते हैं खेती गृहस्थी खेती गृहस्थी कारो आँय

नेता नेता लीडर थोड़ा प्रलोभन देकर के तुम्हारा हमारा आरक्षण देंगे यह देंगे वह देंगे लेकिन समाज में यहाँ समाज में छूआ छूत का पहले बहुत बड़ा प्रकोप था वह सब दूर हो गया अब एक परिवार उनसे मिलजुल करके हर जाति के लोग खान पान भोज भात कोई फंक्शन होता है तो उसमें सम्मिलित होते हैं और भेद भाव नहीं इसमें हम लोगों को अब आवाज हम बुजुर्ग हो चुके हैं नेता लीडर के लोग जो होते हैं कुछ धर्म धर्म को बंटबारा किया ग्रन्थ को बंटबारा किया अपना शोषण करने के लिए अपना पेट भरने के लिए कुर्सी के लालच में जाति पाति का भेदभाव बहुत खेला गया लेकिन अब हर जाति के लोग पर ही निषेध अच्छे अच्छे परिवार के लोग बुरबक से बुरबक परिवार के लोग समझदारी आ गया है तो अब भेदभाव को छोड़ दिया अब एक होकर के रहना चाहता है भाई भाई मिल करके रहना चाहता है यही समस्या अब अच्छा हो रहा है लेकिन कहीं कहीं समय आ जाने पर कुर्सी वाले लोग कह देते हैं भरण पोषण अब ये ऐसा कोई समाज कोई जाति में गरीबी नहीं दिखाई पड़ता है जो हमारे घर में शादी किए विवाह के स्तर पर खाने के लिए पीने के लिए तरस रहें किसी से मांगने के लिए जाएंगे किसी से लेन देन भी करता है तो कहता हूँ पंजाब जाएंगे दिल्ली जाएंगे वहाँ से भेज देंगे अब बुरने का डर भी नहीं होता है लोग खुलेआम देता है हम्मर जिनगी ओह गरीबी ऐसे गुजरा है जो ऊ लोग इस महीना में जलेबी का पत्ता